हैलो हैलो हा मां सौमया डॉक्टर ॻाल्हायां पई

दंदनि में सूर थो पए घणनि ॾींहंनि खां सूर पए थो तव्हांखे हूं तव्हां ॾींहुं में घणी वक़्तु ब्रश कंदा आहियो सुबुह मां हिकु दफ़ो कंदा आहियो सुबुह मां हिकु दफ़ा सां गॾु गॾु राति जो बि हिकु बार करे छॾिबो आहे सुबुह मां त साफ़ थियनि पर राति जो पाण जेको खाधो हूंदो आहे न हुनजा कीटाणू मुंहुं में रहिजी वेंदा आहिनि हुनजे कारण तव्हांखे राति जो ब्रश करणु खपे हा हीअ दवाई बि आहे ऐं तव्हांखे माउथ फैशनर लिखी ॾींदीसि तव्हांखे सुबुह मां बि उनखे गरम पाणी खणजो आहे अने मुंहुं खे वॉश करण जो आहे वरी बपरन जो बि गरम पाणी करे हूअ माउथ फैशर एड करे तव्हांखे भूरा करण जा आहिनि अने तव्हां सुबुह मां ब्रश कंदे टाइम जीभु साफ़ कंदा आहियो पंहिंजी सुबुह मां ब्रश करे जीभु साफ़ करबी ऐं राति जो बि ब्रश करे जीभु साफ़ करबी आहे हूअ जीभु साफ़ करे सभु कीटाणू हली वेंदा आहिनि जाम तव्हांखे मां तव्हांखे गोरियूं अने माउथ फैशर लिखी ॾींदीसि जंहिंजे लाइ तव्हांखे सूर कोन्ह पवंदो हीअ सभु करण सां एज न आदत रखण सां कीटाणू कोन्ह पइजंदा आहिनि अने तव्हांखे दंदनि में सूर कोन्ह पवंदो हा ती थदा थोरा घटि खाईंजा अने शादी मुरादी हूंदियूं आहिनि त खायो था त उनजे कारण वधारे सूर ब थींदो आहे हुनजे लाइ तव्हांखे अञा थी दवाऊं लिखी ॾींदीसि जंहिंमहिल तव्हांजो सूर घटि थी वेंदो अरिड़हं जे अंदरि तव्हांजो सूर मटिजी वेंदो ऐं जीअं चवां थी माना सुबुह मां हिकु दफ़ो ब्रश करे जीभु साफ़ करे गरम पाणी सां कुला कजो ऐं राति जो बि सुम्हिण खां पहिला अ ब्रश करे जीभु साफ़ करे गरम पाणी सां कुला कजो अने हिन अरिड़हं जेंसि ताईं दवा हले पई तेंसि ताईं तव्हां थदो खाइण पीअण जो कुझु न खाईंजो न त तव्हांजो वरी हीअ सूर उभिरंदो तव्हांखे हीअ दंदु जे सूर जे कारण मथे में बि तव्हांखे सूर पवंदो हूंदो न हूं हीअ तव्हां म आंव हीअ अठवंज जी दवा ॾींदीसि ई तव्हां जेको थदो खाधो आहे न हाणे उनजो कीटाणू रहिजी विया आहिनि उनजे कारण तव्हांखे मथो जी खेचरजी हूंदी त तव्हां हीअ अठारी दवा बराबरि कंदा ऐं राति जो ऐं सुबुह मां ॿिनिनि टाइम बराबरि सखरी ते तव्हां ब्रश कंदा त तव्हांजो थी वेंदो बराबरि हा हा ठीकु आहे त जय झूलेलाल